میں اپنا گانا اچھا کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں چار بجے اور غرارہ کرتا ہوں سب سے پہلے پھر میں کچھ دیر ریاض کرتا ہوں اور تھوڑی دیر کلاسک میوزک کی پریکٹس کرتا ہوں کلاسک میوزک کی پریکٹس کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر اپنی آواز کو زور دیتا ہوں اور کچھ ووکل ایکسرسائزیز کرتا ہوں اور جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو میں اپنے گلے کو کچھ آرام دیتا ہوں اور گلے کے لیے گرم پانی پیتا ہوں جس سے گلے کو سکون مل جاتا ہے کچھ وقت کے بعد میں اپنے گانے کے لیے ریاض کرتا ہوں اور گانا گاتا ہوں اکیلے بیٹھ کر گانوں کو سنتا ہوں اچھے سنگرس کی اور ان گانوں کو ریپیٹ کرتا ہوں اور اب میں نے جب سے گانوں پہ اور محنت کرنا شروع کی ہے میں نے ایک استاد لگا لیے ہیں میں ان استاد کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بھی سیکھ رہا ہوں تاکہ میں گانا اچھا گانا سیکھ جاؤں اور اب میں نے کچھ وقت سے ایک چیز اور شروع کر دی ہے کہ شام میں میں اپنے دوستوں کے بیچ گانا گاتا ہوں اور ان سے رویو لیتا ہوں